हमरा तऽ ई पता नहि अछि लेकिन ओ शार्कके जे पैघ पैघ उद्योगपतिसभ जे छथिन ओसभ जे कारोबार करैत छथिन आ तकर बाद जे छोट बिजनेससभ जे चाहैत छै जे हमहूँ आगू बढ़ी तऽ ओसभ रास्ता बतबैत छथिन तऽ ओहि मोताबिक इहोसभ आगू बढ़ैत छथि तहिना हमहूँसभ इच्छुक छी जे अहिना हमहूँसभ बढ़ी आओर देशके प्रगति होय इएह हमसभ चाहैत छी